जी हाँ जब मैं अपने विद्यालय में दसवीं कक्षा में थी तो उस समय हमारे विद्यालय में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें मैंने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया था और मैंने अपने दोस्तों के साथ कई सारे ऐसे संगीत तैयार किए थे जो मैं प्रस्तुत करना चाहती थी और उसके बाद हमारे विद्यालय की तरफ से ही हमें मुझे हिंदी भवन में संगीत के लिए चयनित किया गया था और मुझे याद है कि मैं हिंदी भवन में संगीत गाने के लिए गई थी और वो समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैं उस समय उस पल को बहुत ज़्यादा मनोरंजन के साथ जी रही थी उस समय मैंने बहुत ही अच्छा संगीत हिंदी भवन में लोगों के सामने प्रस्तुत किया था जो कि बहुत अच्छा था